ओइ सार खुलुमबाय दे दे दे फरायसालिनि गथ'फोरनि फोरोंनायनि बेलायाव एसे खौरां लाहरनो थाखाय फन खालामबाय आनजादाथ' सफैनोसै आनजाद सफैनायनि सिगां सेलेबासफोरा माबायदि जोब्बाय ना जोबाखै औ औ औ

आस्सा आस्सा आस्सा आस्सा औ औ औ औ औ औ

आस्सा आस्सा जोंनियाबो बेफोरबायदिनो फ्राय सेलेबासा जोब्बाय जों आनजादनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ सोंलु बिलाइ खालामनायनि थाखाय जगार जोङो बेखिनिखो खालामगासिनो दङ जोङो देग्लाय आनजादखो मोजां रोखोमै एसे लानो सान्दों आथिखालाव एनइपिनि बायदिब्ला जोंनि माखासे फर्टि फर्टिफाइफ पार्सेन्टआनो बेलेक जायो नङा होमब्ला थिख अबजेक्टिभ आरो फर्टिफाइफआ लिरनाय जायो दा बेबायदि सिस्टेमखौ जोङो खालामनो नागिरदों दा फ्राय माने जोबसिगोन आरो बेबो कुइसन पेपारनि खामानियाबो मावगासिनो दङ आस्सा जासिगोन होमब्ला सार ने

थेंक इउ होमब्ला सार दे दानजासिगोन नङा होमब्ला